मछली पकड़ने के बारे में कुछ कुछ बातें भिन्न हैं जो अन्य लोग नहीं जानते है जैसे मछली को पकड़ने के लिए सबसे पहले तो हम जहाँ जिस स्थान पर मछली को पकड़ने जा रहे हैं उस स्थान उस स्थान को देखना पड़ेगा कि पानी की गहराई कितनी हैं और पानी की गहराई के साथ साथ शांत पानी है या नहीं है और मछली को पकड़ने के लिए सबसे पहले हमें ऐसी वस्तु का उपयोग करना चाहिए जो समुद्र में या पानी में पानी की सतह में जाने से किसी भी प्रकार की हड़बड़ाहट न करे और आराम से हम मछली पकड़ सकें मछली को पकड़ने के लिए एक लम्बी छड़ी में तार बांधा जाता हैं तार बांधने के बाद तार में कुछ रोटीयाँ ऐसी खुशबूदार चीज़ें लटकाई जाती है जिससे मछली आकर्षित हो जाए जैसे ही मछली उस काटें वाली चीज़ के माध्यम से उसे पकड़ती है तो मछली को पकड़ने में इजीएली शांति से मछली को पकड़ सकते हैं और मछली जब भी मछली को पकड़ने के लिए शांत पानी और उस स्थान को ध्यान में रखा जाता है जहाँ पर आसानी से किसी भी प्रकार से कोई उपद्रवी अन्य अन्य जीव जन्तु न रहे और मछली को हम इजीली पकड़ सकें मछली को पकड़ने के लिए दूसरे लोग यह नहीं जानते कि मछली उस स्थान पर आती है जहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवधान न हो मछली हमेशा ही पकड़ना आसानी से होता है किसी भी प्रकार से शांति से हम मछली को पकड़ सकते हैं मछली को पकड़ना बहुत ही इजी है और आसान तरीका है